मैं अभी भी कैश की अवधारणा में बहुत मानता हूँ कैश मैं बहुत सारी जगहों पर यूज़ करता हूँ जैसे सुबह मैं दूध वाले को कैश देता हूँ सब्ज़ी वाले को भी मैं कैश ही देता हूँ ऑटो वाला भी कई बार कैश ही लेता है कई बार होता है कि इंटरनेट नेटवर्क और यह सब का प्रॉबलम होता है तो बहुत सारी जगह कैश का उपयोग अभी भी बना हुआ है लगातार देना ही पड़ता है हाँ इंटरनेट ने लेन देन में बदलाव कर दिया है कि कैशलेस होता है आदमी तो उसको बहुत तो ऐसे मान लो भूल गया हो घर पर पर्स लेकर नहीं निकला घर से वॉलेट नहीं लेकर निकला तो अब उसको कुछ परचेस करना है उसको कोई पेमेंट करनी है तो वो फोन से आसानी से कर सकता है उसे वॉलेट की बहुत चिंता नहीं रह गई है उसको कैश ए टी एम जाकर कैश निकालना है या अलग से जाकर के बैंकिंग के लिए समय निकालना है कि बैंक से जाकर पैसा लेना है तो ये उसकी चीज़ें थोड़ी खत्म हुई हैंं उसके जीवन में थोड़ी सहूलियत पैदा हुई है ये इंटरनेट बैंकिंग आने से लेकिन इसी के साथ मतलब एक यह भी हुआ है कि इससे खर्च बहुत बढ़ गया है क्योंकि जब कैश आदमी खर्च कर रहा होता है तो उसको ज़ेहन में रहता है कि मैंने इतना कैश खर्च कर दिया है और इंटरनेट बैंकिंग में बहुत पता नहीं चल पाता तो लगातार बस पे पे करते रहते हैं फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अरे अकाउंट खाली हो गया है अब तो फिर बड़ा चिंताजनक स्थिति हो जाती है तो दोनों ही हैं फ़ायदे भी है कुछ कुछ नुकसान भी है तो इस तरीके से हाँ कैश हम लोग अभी भी यूज़ करते है जहाँ क्योंकि बहुत नेटवर्क इशू हो तो जहाँ इंटरनेट का प्रॉबलम हो वहाँ हम कैश यूज़ करते हैं